नोंगौ आङो गांसे बिजाब फराय फेरबाय जाय बिजाबखौ फरायनायनि सिगां आं मोजां जानाय नङा सानदोंमोन बे बिजाबनि मुङानो जाबाय बर' समाजारि समाजखान्थि बिजाब नाथाय बे बिजाबखौ फराय खांनायनि उनाव आङो जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो आंनि गोसोआव गोबां सोलायनाय फैदोंमोन बे बिजाबखौ फरायनानै आं मिथिनो मोनदोंमोनदि जोंनि बर' समाजखान्थियाव माखासे नेमफोरा बायदि नेमफोरा बे बिजाबाव रोखा रोखायै लिरनाय दंमोन जेरै जोनोमनि नेमखान्थि हाबानि नेमखान्थि थैनायनि नेमखान्थि बेफोरबायदि माखासे समाजारि खान्थिफोरा लिरनाय रोखा रोखायै लिरनाय दंमोन जाय बिजाबखौ फरायनानै आं बर' समाजनि माखासे सिगां आगुनिफ्राय दासिम सोलिबोनाय माखासे समाजारि खान्थिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनदोंमोन आरो सिगां समाव माबायदि समाजारि खान्थि दंमोन दानि जुगाव बे समाजारि खान्थिफोरा माबायदि जाबोदोंमोन आङो बिनि सोमोन्दै रोखा रोखा बुजिनो मोनदोंमोन आरो आङो मिथिनो मोनदोंमोन बे बिजाबनि दारै बे बिजाबनि दारैनो आङो समाजाव ओंखारनानै एसेब्लाबो खामानि मावनो गोसो जादों आरो मोजां नङैखौ फोसाबनो लुगैदों आरो गाहामाखौ खामानिआव खोख्लैनो लुगैदोंमोन जायनि थाखाय आं बे बिजाबखौ फरायनो मोजांमोनदों आरो बे बिजाबानो आंनि गोसोखौ समाजारि खामानि मावनायाव सोलायहोनो गोसो जाहोदों आरो बे बिजाबनि दारैनो आं समाजनि माखासे अगेन खान्थिफोरखौ फोसाबनोबो आखायाव लादोंमोन आरो दा बेफोर माखासे समाजनि समाजारि गोरोबलायै माखासे नेम खान्थिफोरखौ आङो बोस्रांनो नाजादोंमोन आरो बेनि सोमोन्दै गामिफोराव समाजफोराव मेल खुंनानै आङो गामियारि सुबुंफोरजों सावरायदोंमोन आरो लकेलिटि सुबुंफोरजों सावरायनानै मेल खुंदोंमोन आरो जयैनो सावरायना अगेन खान्थिफोरखौ बोस्रांनायखौ आखायाव लानो नाजादोंमोन